ये येस्टी येयल्या तुमकां टॅक्सी ड्रायवर म्हणून सो तुमकां किदें बुकींग जाय आशिल्लें ओके सो बागा रिजोट ओके सो केन्ना जाय तुमकां थर्ड जानेवरी टायमींग टायमींग कितल्यान ओके सो तुमकां चारांक सुमार बागा रिजोटा कडे थंय सकयल लावपाक जाय बरें ओके सो तुमकां साडे चार हजार अमावंट पडटलो कळ्ळें न्ही हय हय हय आमची तशी तशींत आसा प्रायस बागा साकून हांगा दाबोळे न्ही सो सारके नॉर्थ साय सायडीन साकून हेवटेन तुमकां व्हर पावपाक जाय न्ही सो तितलोच आसा प्रायस एक आसूं दोन आसूं चारूच हजार कमी जायना मॅडम तशेंत आसता तें आमचें आमचेय चार्जीज आसता डिजल आसता आमचे गाडयेक मागीर आमचो म्हाजो आमचोय आमीय टायम काडटा न्ही आमच्या भाड्या खातीर सो चार हजार पडटले तुमकां जाय जाल्यार कोमी कांय जावचें ना मॅडम आतां कमी जाता सुद्दा जाल्यार दोनशीं रुपया जातले तुमकां कमी सो तुमकां तीन हजार आटशें रुपया तरी पडटले हेज्याकून कमी कांयच जावचे ना आगो मॅडम तुमकां डिस्टंस खबर ना बागा साकून येवटेन दाबोळे एअरपोर्टा कडेन खूब खूब पयस आसा सो डिजली तितलेंच लागतलें मागीर आमची फीज आसा सो तितलेंच पडटलें तुमकां हेज्याकून आमी कांयच कमी करपाक शकना हांव दोनशीं रुपयाच जातलें कोमी तें दुसऱ्यांचें म्हाका खबर ना म्हाजें हांव म्हाजो अमावंट तितलोच तुमकां जाय काय किदें नाका करपाचें बुकींग तुमचें ना आनी कांय जावचें ना मॅडम कमी बरें बरें बरें